हम कोई रेस्टरोंट रेस्टोरेंट में जा के खाना ऑर्डर किए थे स्विग्गी से उसके बाद कोई आने में बहुत लेट लगा लगा दिया उसके बाद हमने कॉल किए हैं तो बोल हैलो सर आप स्विग्गी से बोल रहे हैं तो हाँ बोले हम खाना ऑर्डर किए थे चार तंदूरी रोटी और एक पनीर करी वो अभी तक नहीं आया है कितना देर तक में आ जाएगा ह मेरे पास हम वहाँ पे वेट कर रहे थे ठीक है एक घंटे के अंदर में आ जाएगा हम ठीक है हम एक घंटे तक वेट करते हैं आप जल्दी हमें खाना पहुँचा दीजिए और हम आपका वेट कर रहे हैं